ہلو سر آپ اولا کسٹمر کیریئر سے بات کر رہے ہیں سر میں نے گاڑی بک کی تھی مجھے ڈومریا گنج جانا تھا بڑھنی سے اور اس میں جو وقت دکھا رہا تھا وہ بیس منٹ کا دکھا رہا تھا کہ بیس منٹ میں گاڑی لوکیشن پہ آ جائے گی لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں انتظار کر رہا ہوں ڈرائیور فون نہیں اٹھا رہا ہے اور نہ ہی ابھی تک آیا ہے وہ مجھے لیٹ ہو گیا ہے جہاں جانا تھا وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ جو گاڑی میں بک میں بک کیا تھا اسے کینسل کر دیجیے کیوںکہ میرے یہاں سے کینسل نہیں ہو رہا ہے مجھے تو اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ آپ کینسل کر دیجیے اور اس طرف توجہ دیجیے کہ جب کوئی گاڑی کوئی بک کرے تو ڈرائیور وقت پر لے کر آئے کیوںکہ لوگوں کو ایمرجنسی ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے اور ڈرائیور لیٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اور ڈرائیور کو بھی اس چیز کی ہدایت دیں کہ وہ وقت پر سروس دے اور لوگوں کے فون بھی اٹھایا کریں شکریہ سر